असां ड्रॉइंग करण नंढे खो शुरू कई आहे असां नंढे खो शुरू कई आहे ॿारनि में जीअं असां ड्रॉइंग सुठी कंदासीं सभु फ्रेंड्स सर्कल सभु चवंदियूं की ड्रॉइंग तुंहिंजी ॾाढी सुठी थी और स्कूल जी टीचर बि असांखे सराहना कंदी हुई चईंदी हुई की बेटा तू ॾाढी सुठी ड्रॉइंग ठाती थी और अगिते बि सुठो इन में करे सघंदी आहियां उन्हनि सां असांखे जो और उत्साहु वधंदो हुयो और असां और बि सुठी ड्रॉइंग ठाहिण लगंदा से जंहिंसां की मां फेमस थी आहियां मुंहिंजो मनपसंदि कलाकारु असांजो मनपसंदि कलाकारु रोशनी सच नंदानी जसवानी आहे